काम कयलहुँ तऽ राति रातिओके चलैत छै काम रातिओमे करैत छियै तऽ दिन भरि सुतैत छियै लेकिन इएह छै जे मतलब फुर्सत ओहिजे नहिए मिले छीकै तऽ मानिके चलियौ आब बेगर परिबारके रहनाइ खाना पीनाए आयँ ओकर बाद जाइके अपने से बनेनाइ अपने से खैनाइ अपने से काम पर जैनाइ फेर बहुत मुश्किल होइत छै आब एहिजाँ नहि छै बिहारमे ओतेक बेबस्था कोइ चीजके तऽ ओ की करतै लोग आयँ तऽ लास्टमे जाए लऽ पड़ैत छै नहि तऽ एहिजे लोगके रोजगार दय तऽ आब नौकरियो बला बात हय तऽ नौकरियो तऽ मानिके चलियौ आब छै जेकरा छै छै लेकिन जे आब गरीब छै ओकरा थोड़े नौकरी मिलैत छै तऽ हमे आर ओतेक मतलब दिक्कत काटैत छियै जे मतलब हुआँ जाइके ओतेक दूरा जाइ छियै चारि दिनाके सफर करैत छियै आयँ तीन दिना लगैत छै ओतेक दूरा जाइमे आयँ भूखल पिआसल टरेनमे एन्ने ओन्ने धक्का खाइके जाइत छियै मतलब काम करै लऽ ओहिजाँ गेलाके बाद आब की करिए एक एक साल तक ओहिजे रहैत छियै तऽ आ परिबार छै तऽ रहिए लऽ पड़ैत छै की करिए तऽ आबैत छियै घरके याद तऽ की करबै एक तरफ परिबारोके देखै लऽ पड़ैत छै एक तरफ अपनो देखै लऽ पड़ैत छै तऽ नहि जेबै कमबै लऽ तऽ परिबार थोड़े ही चलते दोसरके घर पर कतेक एक दिना केओ खिलाए देतै दोसर दिना थोड़े ही खिलैतै तऽ अपन परिबारके बारेमे जे छै मानिके चलियौ तऽ काम करैए लऽ पड़तै खैर तऽ इएह लिए जाए आबैत छियै की करिए जब तक सोचैत छियै किछु रोजगार होइ जेतै तऽ एहिजे करतिऐ रऽ किछु अथी मिल जइतै रऽ सहायता तऽ कुछ करबा दैथय तऽ करतिऐ लेकिन ओसब बात थोड़े ही छै आजकल केकरा के देखैत छै